साढ़े सांबा दे लोकें गी अजकल्ल केह् केह् कम्म खोह्ल्ले दे लोकें खोह्ल्लै दे लोकें एह् कि केईं लोकें पोल्ट्री फार्म बी खोह्ल्लै दे केईं दुकान करदे केईं नौकरी करदे केईं बेचारे फैक्ट्रियें च करदे कम्म ध्याड़ी धप्पा लाइयै अपना गुजारा करदे केईं नौकरी करियै करदे जि'यां कि पी ऐच्च ई आह्ले होई गे ओह्दे आह्ले होई गे बिजली आह्ले होई गे केह् आक्खदे उस्सी बेल्ट फोर्स आह्ले केह् आक्खदे इ'यां बथ्हेरे लोग कम्म करदे जेह्ड़े केईं खेती बाड़ी दा कम्म करदे जि'यां साढ़े कंडी एरिया ऐ इद्धर लोग गवां बी रक्खी दियां होंदियां न ओह् ओह्बी कम्म करदे दुद्ध बेचने दा बी करदे केईं दुकानें परें दुद्ध रक्खै दा होंदा के्ईं घरें रक्खे दा होंदा ओह् करदे जेल्लै कुसै गी जरूरत पेई जंदी ब्याहें शादियें गी तां ओह् दकानें परा बी लेई लैंदे घरें दा बी लेई लैंदे दुद्ध ते इ'यां लोकें कुदै दकान पाई लेई दी होंदी जि'यां सब्ज़ी राही दी सब्ज़ी बेचने दा कम्म करदे लोकें ऑटो पाए दे होंदे लोग ऑटो चलांदे केईं इलैक्ट्रिक जेह्ड़े बिजली आह्ले ऑटो होंदे ओह् चलाइयै अपना गुजर गुजारा करदे अपना ओह् जेह्ड़े बच्चे न ओह् बेचारे इ'यां स्कुलै गी जंदे कोई पढ़ा दा कोई कॉलेज़ जंदा कोई कुतै कोई अपना किश किश करदे कोई अपना ते सांबा दे लोग इ'यां गै अपना गुजारा करदे न ते ओह् अपना ना इ'यां करियै गै अपना गुजारा करी लैंदे ते फिर ओह् केइयें लोकें गी एह्बी कम्म खुंबां लाई लैंदे ते फिर केईं अपने घरै गी ओह् दिंदे फुल्लबड़ियां बनांदे केईं फुल्लबड़ियां केईं लोग अपने अपने घरें दे कम्म सब लग्गे दे होंदे किश किश करा दे होंदे ते इ'यां अपना गुजारा करदे ओह् आं ते इ'या' करियै अपना गुजारा करदे ते फिर केह् करना करना गै पौंदा गुजारा ते इ'या इ'यां सांबा दे बेचारे लोग कंड़ियै दे जेह्ड़े लोग न ओह् उं'दे आस्तै मुश्कल होंदा की बरखा ब'री जा ते चलो खाई लैनी ते नेईं होऐ ते कुत्थां खानी ते फिर ओह् बेचारे कोई ते कोई ना कम्म करदे कोई फैक्ट्री लग्गे दा कोई ध्याड़ी ला दा कोई गड्डी चला दा कोई ऑटो चला दा कोई स्कूल आह्ली गड्डी चला दा ते इ'यां करियै कोई दकान चला दा कोई सब्ज़ी ला दा कोई रेह्ड़ी बेचा दा कोई दकानै पर बेचा दा इ'यां करियै अपना टैम चलाई लैंदे अपना एह् करदे जेल्लै तां होई जंदा फिरी इ'यां करियै ते उ'नें करी लैंदे ओह् दकान दा बी जे होऐ ते ओह् दकानै निं चलान दिंदे जिंदे कोल मेन दकानां होन ते ओह् फ्ही रेह्ड़ी केह् करना आं इ'यां करदे ते इद्धर आए दे लोग सांबा इ'यां गै कम्म अपना कारोबार आं इ'यां करियै चलाई लैंदे ते चलाइयै ते करी लैंदे ओह् दकान बी होंदी रक्खी दी अपने घर गौऽ रक्खी दी होऐ ते ओह्बी ते अपने घरा दा बी गुजारा होई जंदा ते गोआंढ़ै गी बेची लैंदे करी लैंदे